आं दाखालै सुर्ज पाहाराव थांबा दाबा गंथाम बायनानै लाबोदोंमोन गंसेखौ आङो जेरावखि थाङा फिथाइ सामथाय मोनबा लेबनानै जानो होन्नानै बेगाव लायो आरो गंनैखौ नआव मैगं हानो थाखाय आङो दोनदोंमोन नाथाय सिगाङाव गोबौमोन दा गेदा जाबाय माने गोबाखाय बेयो गाबाय आरो गेदाबो जाबाय दा उन्नो थाखाय जेबो राहा गैला बेनि थाखायनो आं जोबोद दुखु मोनबाय सेखायालाय मोजांथारमोन किन्तु दा बे सिखाखौ आं बाहायनो हाला